हाँ ड्राइंग बनाते समय आम तौर पर लोग कलर की गलतियाँ और पेंसिल से कहाँ कब मुड़ना है उल्टा सीधा करके उसको ड्राइंग को खराब करते हैं यही गलतियाँ लोग अक्सर करते हैं गलतियाँ ये है कि पेंसिल्स चला तो दी लेकिन उसको मिटाना भूल जाते हैं उसी पे कलर मार देते हैं तो ड्राइंग खराब हो जाती है ड्राइंग हमेशा सरल चीज़ों से शुरुआत करें अपने आसपास की चीज़ें जैसे बनाएँ जैसे पेड़ स्थिर जीवन फल फूल टोकरी बर्तन टी वी ऐसी आसान चीज़ों से अपनी ड्राइंग्स की शुरुआत करें सहायता में तस्वीर का चित्र वास्तविक बनाएँ हर दिन अभ्यास करें और ड्राइंग का अभ्यास करने के लिए हर दिन एक निर्धारित समय चुनें जिससे आपको कोई डिष्टर्ब ना करे और एक अच्छा आर्टिष्ट बनने के लिए कम से कम पन्द्रह घंटे आपको ड्राइंग की मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप एक अच्छा आर्टिष्ट बन पाएंगे